जेॾीमहिल बि मां चिटु करणु वेंदी आहियां तेॾीमहिल मां शांति मन सां पहिरियों त उहो वीचारींदी आहियां की मां कहिड़ो चिटु कयां ती कंहिं बारे में चिटु कयां थी उन जे सभिनि सभु वस्तू जंहिंखे उन जी पिछी उन जा रंग पाणी ऐं उन जी चिट जी वस्तू सभु गॾु खणी वेहंदी आहियां ऐं जेॾीमहिल बि मुंजो मनु उदास हूंदो आहे तेॾीमहिल मां चिट करणु वेही रहंदी आहियां जेॾीमहिल बि मां चिट करण स्टाट कंदी आहियां तेॾीमहिल मां कोई ऑनलाइन स्त्रोत जो उपयोग कंदी न आहियां मां मुंहिंजे मन सां वीचारे करे ऐं जीअं मूंखे सम्झ में ईंदो आहे ईअं मां कंदी वेंदी आहियां ऐं जंहिं लाइ हिकु बेहतरीन परिणाम थी मिलंदो आहे